जेह्ड़ा मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट हा ओह् हा ऐनबिदी पर्फ्यूम ऐनबिदी पर्फ्यूम दा जेह्ड़ा मेरा ऐक्शपीरियंस हा ओह् बड़ा शैल हा और जेह्ड़ी फ्रैगरैंस ही ओह् बड़ी शैल ही मतलब साफ्ट जनेही ही जिसी लाइयै मिगी बड़ा मजा औंदा हा और चौह्बी घैंटे जेह्ड़ी फ्रैगरैंस ही ओह् मेरे कपड़ें च रौंह्दी ही मिगी इयां बोरनैस फील निही होंदी उसी लाइयै इयां फ्रैश फ्रैश फील आंदी ही ते ओह् जेह्ड़ा मेरा प्रोडक्ट हा ओह् बड़ा ही शैल हा और में सभनें ई सुजैस्ट करनी आं कि ऐन ई डी जेह्ड़ी में पर्फ्यूम लैती ही ओह् बड़ी ही शैल ही बनीसा कंपनी दी